पहले तो हिंदी हमारी मतलब मातृभाषा है जो कि हमारे देश की है हिंदी भाषा हमारे देश की है और हमारे यहाँ हिंदी में समझिए हर एक चीज हिंदी में किया जाता है जैसे कि हमारे देश का गाना है वो हिंदी में ही है हमारे देश की पढ़ाई है ज़्यादातर हिंदी में ही होती है और हमारे देश में मतलब कि हर एक चीज हिंदी का ही ज़्यादा हमारे यहाँ जागरूकता और हमारे यहाँ बना हुआ है कि हमारे देश में हिंदी ही चलती है और हमारे यहाँ किताबें हमारे समूह मतलब कि जैसे कि समूह सखी होती हैं या सी आर पी होती हैं या फिर डब्ल्यू एन एफ डब्ल्यू होती हैं उन लोग का भी जो भी मतलब किताबें वगैरह बनती है वो सब हिंदी में ज़्यादातर मतलब लिखा रहता है और हमारे यहाँ कोई ये नहीं है कि इंग्लिश का वो नहीं है हिंदी हमारी मातृभाषा भी है और ये हमको हिंदी बोलने में भी ठीक है अच्छा भी लगता है हिंदी बोलने में और ये हिंदी का जो कि किताब है या कोई भी चीज छपती है या जनल नॉलेज और हमारे हिंदी की पढ़ाई अभी हमारे मास्टर भी ज़्यादातर हिंदी ही पढ़ाते हैं सरकारी इस्कूल में हमारे ज़्यादातर हिंदी का ही उपयोग किया जाता है क्योंकि हिंदी एक हमारी मातृभाषा भी है और ये हिंदी हमको बोलना भी चाहिए हिंदी हमारे लिए बहुत अच्छा भी है और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे चीज है जैसे कि जज हुए या मतलब कोई भी किताबें हुई जो भी हमारे यहाँ हिंदी में गाना भी हमारे यहाँ ज़्यादातर हिंदी में किया जाता है और सब कुछ हमारे यहाँ हिंदी का ज़्यादा उपयोग होता है हिंदी हमारी मातृभाषा भी है